सर आमी गिजर घेतला तेन्ना क्रॉम्पटन कंपनीचो गिसर फीट केला बरो चलता बरो आहा लायट बील कमी येता सगळें सारकें सुरक्षीत आहा आनी गिसर बरो आहा न्हावपाक बी सगळें आमकां मेळटा आं ओके